रनिंग मेरी हाबी गै प्रोफेशनल रनर निं ऐ अ'ऊं ते रनिंग बेसीकली में स्टार्ट कीती दी ही जदूं अ'ऊं यूनिवर्सिटी पढ़दी ही ते वजन घटाने आस्तै गै स्टार्ट कीती दी कीती दी ही ते सवेरे सवेरे अ'ऊं जंदी ही रनिंग करने उत्थै गै यूनिवर्सिटी बिच गै होर बी बड़े लोक औंदे हे उत्थै ते बेसीकली एह् वेट घट करने आस्तै गै में कीती दी ही स्टार्ट ते फ्ही यूनिवर्सिटी होई उ'दे बाद बी में घर आई जदूं ते फ्ही बी में सवेरे सवेरे रनिंग करने जंदी ही ते एह् मतलब मेरे आस्तै तरीका इक ऐ थोह्ड़ा स्ट्रैस्स नू झेलने आस्तै जां थोह्ड़ा मैन्टली पीस रक्खने आस्तै एह् तरिका ऐ मेरा ते वैन्न आर यू रनिंग अचीवमेंट मेरी कोई नि ऐ में प्रोफेशनल कीती गै निं कदें रनिंग ते रनिंग यूनिवर्सिटी दे बाद गै में कीते दी ही स्टार्ट ते हून बी अऊं करनी ते होई गे बड़े साल होई गे मिकी सत्त अट्ठ साल ते होई गे मिकी करदे करदे डेह्ल्ली रनिंग नि करनी अ'ऊं वा जदूं बी टैम लगदा ते हून ते घट्ट गै लगदा हां बा फ्ही बी सवेरे सवेरे जि'यां लोक योग करदे जां और स्पोर्ट्स खेढदे किश ते अ'ऊं रनिंग गै करनी ते फिजिकल स्ट्रैंथ ते इ'दे कन्नै इम्प्रूव होंदी गै बंदे दी पूरी पूरी बाड्डी फैट उ'दा घट्ट होंदा ते मस्सल बनदे थोह्ड़े ते लीन बाड्डी रौंह्दी ते फिजिकल स्ट्रेंथ दे कन्नै कन्नै मेन होंदा कि रनिंग कन्नै मैन्टली बी बंदा स्ट्रांग होंदा एह् में दिक्खे दा रनिंग जि'यां ज्हार मीटर तुसें रनिंग करनी ते छड़ा थुआढ़ा फिजिकली स्ट्रांग होना मैट्टर निं करदा थुआढ़ा मैन्टली स्ट्रांग होना बी मैट्टर करदा तां गै तुस ओह् मतलब सी ज्हार मीटर तुसे रनिंग करी सकचै अगर बंदा मैन्टली गै स्ट्रांग निं होवै ना ते पंज सौ मीटर बी उ'दे कशा उ'दे कोला निं होई पांदी रनिंग ते रनिंग जे ऐ छड़ा बंदा बंदे फिजिकल स्ट्रैंथ निं दिंदी एह् मैन्टली स्ट्रांग बी करदी ऐ जि'यां होर बी स्पोर्ट्स करदे ते उन्ना उस तरीके गै रनिंग बी थुआढ़ी हैल्प करदी